आङो माबा मोनसे साहा बागानफोराव साख्रिफोर दङ नामा होननानै सोंहरनो नागिरदोंमोन आं नोंनाव अ औ ओमफ्राय दा माने साख्रिखौ मोनमारोब्ला बेसेबां माबाखौ होयो जेनेबा बेथनफोरखौ बेसेबां होयो ए ए एह ए ए

ए

आरो बेनिफ्राय माबा थाग्राफोर जेनेबा खामानि मावहैबा थाग्राफोर जायगा दङना गैया जेनेबा ओमफ्राय ओमफ्राय बबेनि न'निफ्रायसो हान्थिनांगौ नामा हाब होनबाथ' गोजान जाथारगोनदां ए ए ओमफ्राय बेसेबां ओमफ्राय बेसेबां होगोन बेथनालाय अ सानसेयाव जेनेबा ए बिदिबालाय थांनांसिगोन नामा मालानिफ्राय औ मालानिफ्राय थांनांगोन ए होमबालाय दे बिदिनो बेनो जाथोंसै लोगोआथ' आं हारसिङैल' थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लोगोआव लाङोबा जागोन नामा ए होनबालाय सानैबाथ' बे सानैबाथ' साबसिन जागोन ए होनबालाय सानफ्रोमबो हान्थिनांसिगोनसो बिदिबालाय ए नोंनोना बायद' ए औ बिदिबालाय औ दे होनबा औ